ہندوستان کے جو گاؤں دیہات ہیں وہاں کے سب سے بڑے مسائل یہ ہیں کہ چائلڈ لیبر بچوں سے کام کروایا جاتا ہے اس کے ریزن یہ ہیں کہ ان کی پروپر تعلیم نہیں دی جاتی ہے غربت کی وجہ سے غریب ہوتے ہیں ان انہیں ایکول جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورس ہے وہ نہیں ملتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کو بھی وہاں کام کرنا پڑتا ہے اپنے گھر والوں کے اخراجات پورا کرنے کے لیے اس کو ہم لوگ کہیں نہ کہیں تعلیم کے ذریعے